असांजे गुजरात में देश विदेश मां माण्हू ईंदा आहिनि ऐं मौसमु अहिड़ो महत्वपूर्ण त्योहार आहे कार्यक्रम जे दृश्य सां ॾिसण वञू त जे का पर्यटक ईंदा आहिनि हू मौसमु ॾिसण वञू त सियारे में ईंदा सियारे में असांजे गुजरात में कच्छ में रण उत्सव जो मेलो लॻंदो आहे जाम ई वॾो उत्सव हूंदो आहे कार्यक्रम हूंदो आहे ऐं पर्यटक हिनखे जाम सुठी तरह इंजॉय कंदा आहिनि ऐं महत्वपूर्ण त्योहार ॾिसण वञू त गुजरात असांजे गुजरात जा गरबा गरबा मतलबु कि नवरात्रि हुन लाइ देश विदेश मां माण्हू स्पेशली गुजरात में ईंदा आहिनि ऐं अहिड़ो कोई विशेष त्योहार या धार्मिक मेलो हू आहे जीअं कि धार्मिक मेलो चयण वञू त चेटीचंड जे को विश्व जो जाम ई वॾो त्योहार आहे ऐं असांजे गुजरात में जाम ई सुठी तरह सां मल्हाईंदा आहियूं चेटीचंड ऐं असांजे गुजरात में कच्छ में हिकु यक्षदीप जो मेलो थींदो आहे जे को जाम ई सुठो मेलो आहे ऐं हू धार्मिक मेलो आहे हीन जे हुन में अचण लाइ माण्हू जाम ई प्रयत्न कंदा आहिनि कि हू अचनि ऐं हिते जो लाभ वठनि ऐं मां तव्हांखे इहो ई सुझाव ॾींदमि कि तव्हां बि हिन सभिनिनि में अचो